हँ अहाँके बाजि रहल छियै हँ

अच्छा हँ हँ हँ कहिया छै शादी

हँ हम सब सब टा पण्डाल तण्डाल खाना ताना बनबैके सब टाके व्यवस्था करै छियै कुरसी टेबुल इसब सब टाके मण्डप मरबाके सेहो हँ हँ कतेक आदमी अहाँके रहतथि ओऽ पाँच छओ सए रह आदमी रहतथि दुन्नू पक्ष मिलाके बाराती आ सराती मिलाके पाँच सए करीब रहतथि हँ आओर सब किछु अहाँके आओर की जरूरत मने की की हेबाके चाही मने हँ हँ हँ हँ हँ से तऽ हेतै पाइ तऽ चाहतै हेतै किए ने सब चीज हेतै पाइ पाइ पर होइ छै तऽ पाइ लऽके तऽ सब चीजके व्यवस्था भऽ जायत हँ हँ खाना पीना सेहो बनै छै खाना पीना हँ हँ खाना पीनामे एक टा होइ छै जे बूफे बला तऽ बूफे रखबे कि टेबुल कुर्सी पर जे बैसके परसै छै आ खुअबै छै से व्यवस्था रहत हँ एहिमे वहए बूफे होइ छै एक टा जे लाइनमे ठार भऽ कऽ ओतऽ दै छै चम्मच से से देत आ एक टा होइ छै जे टेबुल कुर्सी पर बैसले आ परसनिहार खुएलक परसनिहार खुएलक सएह ने परैसके टेबुल कुर्सी पर खेनिहार बैसल आ ओकरा खुएलक हँ ओऽ ओऽ हुँ तहन तऽ अहाँके सात लाख करीब लागत हँ हँ हँ एक लाख करीब तऽ अहाँके प्रोग्रामेमे एक सवा लाख से कम नहि लागत प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम नहि कम बेसी की हेतै काजे छियै कम बेसी तऽ कोनो बेसी पाँच दश हजारके अन्तर हेतै सएह हेतै ओहि से कममे तऽ नहि हेतै हम सब तऽ प्लानर करै छी कत्ते कत्ते ठाम केलिए हइ इसब तऽ तै लऽ कऽ एहि सऽ कममे तऽ नहि होइ बला अछि से व्यवस्थो ठीक रहै ने खानो पीना ठीक रहै पण्डालो ठीक रहै सब चीज ताहिमे अहाँ कहै छियै कल्चरल प्रोग्राम रहतै तऽ ओइ मऽ तऽ भऽ जाइ छै हँ